हय हांवें आतां धांवपाक स्टार्ट केलें कित्याक म्हजे पांय वळून येता पोट जड जाल्ले जाता डायबेटीस वाडटा कित्याक लागून चालू ऑफिसांत कामाक उरतां बसून उरतां हय काम करतकच मागीर त्रास जाता आनी जेवणाक येवप लेट जाता ताका लागून हांवें धांवपाक स्टार्ट केलें कमी कमी म्हणल्यार एक वर तरी आमी धांवपाक वयता दोग तीग जाण वयता हांगाच्यान परत परत धांवपाक गोंयांत सावन गाडी हांगा दवरप लाययटी ऑफिसा कडेन थंयच्यान हायवे धावंक लागतां हय तेन्ना मागीर तशें पाळोळ्यां वयता थंयच्यान मागीर खंय आमी रानां भोंवपाक बी केन्ना भोंवडी आयली तेन्ना कितें तें काम वयता केन्नाय हांव चालू बेकार आसा तेन्ना तें काम करूंक वयतां केन्नाय या काय अशें म्हणल्यार गेलें म्हणल्यार एकटो केन्ना वचना हांव दोग तीग जाण तरी वांगडा वयता ताका लागून म्हाका आता पांये वळून येवपाक कमी जालें पोटान जड बी जावपाचे त्रास कमी जावपाक लागलें आनी तशेंच आमी म्हाका न्हीद बी रातची बरीं पडटा धांवपाक गेलो म्हणटकच हय एक दीस गेलो म्हणटकच त्रास जाता मागीर दुसऱ्या दिसा वयचें पडटा ताका लागून चालू वयतां हांव धांवपाक